बैँकमे जे छै कि कहै छै हर तरहके लोन मिलै छै आओर लोनके लिए बहुत चीजके अप्लाइ करै पड़ै छै आओर बैँकसे तब लोन मिलै छै लोन लैके बाद फेर ओकरा जे छै हर महिना बैँकके लोन लैके बाद आपस करै पड़ै छै आओर बैँकमे हम समूहसे लोन दै छै आओर मने कि समूहके साथ साथ हर विभागसे हर तरहके लोन दै छै बैँकमे आओर जे छै बैँकसे बहुत किछुके फायदा होइ छै आओर बहुत किछु बैँकसे करै पड़ै छै बैँकमे जाएके बाद अप्लाइ फॉर्मके अप्लाइ करै पड़ै छैआओर जमीन जमीनपर भी मतलब लोन दै छै बैँकमे जे छै कि कहै छै कृषिपर लोन दै छै आओर मुरगा पालनपर लोन दै छै गाइपर लोन दै छै हर तरहके लोन जे छै बैँकसे शिक्षा विभागमे भी लोन दै छै बैँकसे के सी सी लोन दै छै आओर के सी सी लोन लैके खेती विभाग करै छै आओर ई लोन बैँक मैनेजरके आपस करै पड़ै छै बैँकसे लोन लैके बाद जे छै हर काम दोकानमे लगबै छिए आओर फेर दोकानसे कमैके बैँकमे आपस करै छिए लोन जे छै कि कहै छै लोनसे बहुत फायदा होइ छै लेकिन फेर लोन मतलब क्रेडिट सही रहै छै तऽ लोन बढ़िआँ चीज छिए आओर मैनेजर साहेब सभके क्रेडिट देखैके बाद जे छै लोन बहुत बढ़िआँ तरहसे करै छै आओर लोन लैके बाद जे छै किछु दिन नहि दै छै पइसा तऽ मैनेजर ओहिके नोटिस भेजै छै आओर नोटिस भेजैके बाद जे छै तब पइसा किछु एहनसभ लोक छै जे तब पइसा आपस करै पड़ै छै लोन सब प्रकारके मिलै छै हर तरहसे लोन मिलै छै लोन जे छै बहुत तरहके जे दै रहल छै आओर हमे कि कहै छै गाइ विभागपर लोन लेने रहिए आओर के सी सी मतलब खेती विभागपर अहूपर लोन लेने रहिए आओर सब लोनके लोन लैके आपस करि देलिए आओर लोन जे छै आओर बैँकमे मतलब जे छै ने कि कहै छै बहुते आदमीकेँ लोन करेलिए यऽ आओर बहुत आदमीकेँ लोन लैके आपस करेलिए यऽ के सी सी हुए कि आओर किछु होइ सब लोन हम लैके बैँकसे आपस करेलिए यऽ हमरा आओरके बैँक नजदीक छै आओर हर तरहके लोन दै ले मैनेजर साहेब तैआर रहै छै लोन बैँकमे आओर बैँक जे छै एको बेर नहि मतलब जे छै क्रेडिट मतलब जे छै ने ओकर देखै छै बढ़िआँ ओकर मतलब लेनदेन केहन छै तब ओकरा जे छै लोन दै छै जे एक बेर लोन लै छै तऽ फेर बेर बेर ओकरा नहि लौटबै छै तऽ लोन नहि दै छै अगर लौटै देलकै तऽ मतलब पहिले पचास हजारके जे छै तब एक लाखके लोन दै छै अगरओ एक लाख आपस करि दैए तब ओकरा दुइ लाखके लोन दै छै जीविकोमे छै इएह नियम जे लोन जे छै कि कहै छै दस हजारके दैके लोन देखै छै तब क्रेडिट ओकर सही रहै छै तब ओकरा पचास हजार चालिस हजार मतलब जेहन क्रेडिट रहै छै ओहन लोन दै छै ओ बैँकमे मतलब बैँक जे छै बहुत नजदीकमे छै आओर बहुत तरहके फायदा बैँकसे होइ छै बैँक बहुत बढ़िआँ तरहसे काम करै छै आओर ओ करिके अथी करि दै छै एहि लैके हमरा आओरके बैँकसे बहुत जुड़ल छिए बैँक बहुत अच्छा काम करै छै